ہندوستان معاشرے میں مذہب بہت گہرا اور اہم رول ادا کرتا ہے یہ ہماری شفاقت روایت اور روز مری کی زندگی کو متثر کرتا ہے بھارت کئی بڑے مذہب جیسے ہندو مت اسلام مت مشحت شخ و مت بدح مت اور جین مت کا گھر ہے مجھے دوسروں مجہب میں ان کی اخلاق تعلیمات پسند ہے جو ام اور محبت سکھاتی ہے ان میں خدمت انسانیت اور بھلائی چارہ پر زور دیا جاتا ہے جو سب کے لیے اچھا ہے تناؤ اور رنگ رن رنگی بھی مجھے متثر کرتی ہے ہر مذہب اپنی خوبصورتی رکھتا تناؤ میں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے شراوں کو ایک دوسرے شہروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ہمیں دوسرے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے تماروں میں ان کے ان کے تہواروں میں شامل ہونا چاہیے نفرت پھیلانے والوں سے دور رہنے رہے اور ہمیشہ امن محبت کی پیغام دے